नमस्कार डॉक्टर जी एकदम फर्स्ट क्लास हैं एक्चुअली क्या है थोड़ा हमें प्रॉब्लम थी डिप्रेशन हो रहा था जिसकी वजह से थोड़ा काफी टेंशन में आ गए हैं कारण ये था कि एक्चुअली कुछ पारिवारिक समस्या यही है कि थोड़ा हमने एक्चुअली बिज़नस स्टार्ट किया था और वो काफी थोड़ा लॉस टाइम भी चल रहा है जिसकी वजह से हम थोड़ा उसके प्रेशर को हैंडल नही कर पा रहे तो उसके वजह से हम काफी ज़्यादा प्रेशराइज़ हो चुके हैं और थोड़ा काफी काम में में डिसपॉइंट हो रहा है बिना मतलब के किसी के भी कोई कारीगर काम नहीं कर पा रहा है तो फ़िर थोड़ा बिना मतलब के चिल्ला दे रहे हैं तो कारीगर तो काम अच्छे से कर रहें हैं लेकिन हम क्या है कि उसके अच्छे काम पर भी हम भड़क जा रहें हैं जिसकी वजह से वो लोग भी नाराज़ हो रहे हैं मैं भी अपने चीज़ पर ध्यान नही दे पा रहा हूँ और काफी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बार बार ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो थोड़ी सजेशन आप दीजिए थोड़ी मुझे सजेशन दीजिये की क्या मैं कर सकता हूँ क्या नही कर सकता हूँ क्या करूँ काफी माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है इन सब चीज़ों से और मैं थोड़ा सा हल्का मतलब एक पार्टी थी जिसकी वजह से क्या है की वो उन उसने मुझे ऑर्डर दिया था बाद मे एंड टाइम पर उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और पेमेंट मेरा उसने जो चेक दिया था वो अटक गया तो उसकी वजह से थोड़ा क्या है दौड़ा दौड़ी की वजह से काफी थकावट और ये मानसिक तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है की उस चीज़ को हम हैंडल नही कर पा रहें घर वालो को चिल्ला दे रहे हैं यहाँ ऑफिस में भी चिल्ला दे रहे हैं और यह सब ऐसा हो रहा है तो ऐसे मामलों में क्या करें क्या नहीं करें तो मुझे ऐसा लगा की मुझे आपके पास आना चाहिए तो शायद बेटर नॉलेज बेटर आईडिया मुझे मिल सके तो आप कुछ सजेशन दीजिए

हाँ हाँ हाँ या यस सर वो सब बैकअप प्लान जो रहे बट थोड़ा सा मतलब मुझे भी डर लग रहा है कि मतलब वो बैकअप प्लान में अब एक्चुअली ये जो ऑर्डर था मेरे लिए काफी बड़ा था और इसकी वजह से मैं सोच रहा था की मेरी काफी ज्यादा तो मैं सोच रहा था की मतलब और सारी चीज़ें करूँगा इसके बाद लेकिन अब बैकअप प्लान मैंने तैयार किया है तो मुझे मार्केट में बट जो उसकी वजह से मैं लोगों पर चिल्ला रहा हूँ वो दिक्कत दे रहा है उससे क्या है मे मेरे ही कारीगर नाराज़ हाँ

आपका क्लीनिक कब तक चालू रहता है ओके तो मैं आ आप मेरा जो है दो बजे के अपॉइंटमेंट आप कन्फर्म कर लीजिए ओके थैंक ओके थैंक्यू सर